जों आगोलाव अरुनाचल आव थाहैदोंमोन अरुनाचल आव थानाय बे समाव संनाय जानाय जों आं गावनो सङोमोन ओमफ्राय हजोंथ' हिनजावफोर गैयामोन नालाय ओंखायनो संनाय खावनाया माने हिनजावफ्राल' रोङा बा हिनजावफ्राल' संना जाहोआ होवाफ्राबो संना जानो हायो आरो मानसिफ्रा सानो गोदोनि जुगाव हिनजावफ्रा ओंखाम सङाब्ला माने ओंखाम संनो रोङा बादुलि माबा माबि होनो इदि बुङोमोन खिन्थु संनाय खावनाया हिनजाव फोर हौवाफोरदो जेबो खोथा गैया माने हिनजावफ्रा खामानि थायोब्ला हौवाफ्राबो संनानै जाहोनांगौ जायो संनाया इसेबां गिदिर खामानि नङा आरो हाबा हुखा जायोब्ला माने टटेल हौवा मानसिफ्रासो संना जाहोनाय जायो साराद'आनो जा हाबायानो जा इदिनो जिखुनु संनाय खावनाया दानि जुगाव बनजों बारा माबा गैला गेस ओरैनो माने गोदोनि बायदि बन नागिरनानै संनांला इदिनो संनाय खावनायाव माने हौवाफोर हिनजावफोर गासिबो संनो हायो दा हसटेलफ्राव थायोब्ला बहाबा बेलेगाव थाहैब्ला हौवा मानसिया हिनजावफोरनि संनाय मोनजाया गाव गावनो संना जानांगौ जायो बा बेलेग बेलेग मानसिफ्रा जेनेबा बाहेरायाव थाहैयो बिसोरथ' गाव गाव हौवाफ्रा संना जायो जोंबो बहाबा मास मोननै मोनथाम थाहैब्ला जोंबो गाव गावनो संना जायो बासन सुयो न'फोरखौ सिबनांगौ जायो जिफोर सुना लानांगौ जायो माने बे हिनजावफोरनिल' खामानि नङा हौवाफोरनिबो खामानि हौवाफोरनि हिनजावफोरनि माने फाराग गैया आरो संनाय खावनायाव जों दा नुबाय दानि जुगाव सोब खामानियानो हिनजावफोरनि हौवाफोरनि जेबो फाराग गैया हौवाफोरनि खामानिखो हिनजावफ्राबो हायो हिनजावफोरनि खामानिखोबो हौवाफ्रा संना जानो हायो